अठानवे हज़ार पंज सौ ॿियासी ॿ लख ॿाएतालीह हज़ार अठ सौ छहानवे पंज लख पंटीह हज़ार सत सौ पंजहठि नव लख ॿाएतालीह हज़ार अठ सौ छावंजाहु अठ लख पंजानवे हज़ार पंज सौ नवे